ہم اپنے علاقے میں ہمارے علاقے میں مذہبِ اسلام کے رہنے والے ہندو دھرم کے ماننے والے سکھ دھرم کے ماننے والے اور جو ہے بودھ دھرم کے ماننے والے جین دھرم کے ماننے والے سبھی طرح کے لوگ رہتے ہیں اور جیسا کہ مسلمان اپنی مسجدوں میں پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہندو بھائی اپنے مندروں میں جاتے ہیں سکھ بھائی اپنے گرو دواروں میں جاتے ہیں اسی طریقے سے ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے استھل پر جا کر کے اس اللہ کی اس بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اورجو طریقہ بھی اپنے اپنے مذہب میں سب نے سیکھ رکھا ہے سب کو سکھایا گیا ہے اسی طریقے سے اس اللہ اور بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی پوجا کرتا ہے کوئی جل چڑھاتا ہے ہر طریقے سے جو ہے جو جس کے مذہب میں جو بھی ہے وہ اس طریقے سے اس رب کی اس اللہ کی اس بھگوان کی پوجا کرتے ہیں